म्हज्या आवय बापायन म्हाका ल्हान आसतानाच्यान खंय खंय भोंवडेक व्हरपाची वचपाची खूब संवय लायल्या हांव गोंयांतच न्ही तर गोंयच्या भायर पंजाब कलकत्ता वाराणसी हिमाचल प्रदेश तशेंच दक्षीण भारतांत तामिळनाडूंत उटी कर्नाटका हंपी ह्या खुबश्या जाग्यांचेर व्हेल्लें आसा एक याद सांगपाची म्हळ्यार आमी जेन्ना शिमला मनाली गेल्लीं थंय आमी एका टुरांत आमचो एक ग्रुप आशिल्लो आमी एका टूर कंपनींतल्यान गेल्लीं सो आमचो जो ग्रूप आशिल्लो वीस पंचवीस जाणांचो खुबच बरी मैत्री जाली इतली बरी मैत्री जाली की फुडलीं पांच स वर्सां आमी बरींच कॉन्टेक्टान आशिल्लीं व्हॉट्सएप नाशिल्लें तेन्ना बट एक बर्डेक दर वर्सां तांचो एक फोन येतलोच इतलें खबर आशिल्लें तशेंच तांचे जें बाय आशिल्लें तांका यादीन म्हजी आवय बापूय दर वर्सां फोन करतालीं सो ह्यो मैत्री जातूंत सेल्फीश मोटीव कांयच ना फकत ते लोक आमचे कडेन थोडे दीस खुबच बरे वागले खुबच बरें जमलें आमचें तांचे बरोबर ह्या एकच मोटीवेशनाचेर आमी कितलीशींच वर्सां तांचो बर्डे याद दवरलो तांचो वाडदीस याद दवरलो आनी तांकां विथावट फेल फोन करतालीं आनी तशींच तीं आमकां फोन करतालीं आतांय करतां बट हांव जें उलयलें तें व्हॉट्सएप येवचें पयलीचें आतां व्हॉट्सएप आशिल्ल्या कारणान तरी मदीं मदीं विसरतात बर्डेक जरी याद केलो ना तरी आनी केन्नाय एक मॅसेज करता हाय हॅलो बट ही अशी मैत्री आसा जी हांव केन्नाच विसरचेनां